जेनेबा दानि मानसिफ्रा सेंग्रा सिख्ला हाबा जानाया जेनेबा गामियाव थानो बायो आरो बिदिनो टाउन सहराव आराम थानो लुगैयो गामिनि खामानिखौ मावना मावनो बायो आरो बिदिनो टाउनाव आरामनो थानो लुगैयो आरो साफा साफानो गामिनि खामानिफोरखौ गायनो फुनो जेनेबा मावनो दांनो बानानै टाउन सहराव बिदि आरामनो थानो लुगैयो आरो बिनिखायनो दानि मानसिफोरा टाउन सहराव थानो लुगैयो जेनेबा बयनिबो गोसोआ एखे नङा सोरबा सोरबा गामिखौबो मोजां मोनो जेनेबा साख्रि बाख्रि मावनायबाबो गामिफोरखौनो मोजां मोनो मोजाङै न' बां लुनानै मोजां थानो होन्नानै गामियावनो थानो गोसो जायो आरो बिदिनो आरो खायफा खायफा बयनिबो गोसोआ एखे नङाना बिनिखायनो खायफा खायफा टाउनफोराव थांना थाहैनो लुगैयो आरो बिदिनो गामियावबो थानो बायो बिदिनो खायफा खायफा टाउन सहराव थांनानै थाहैनो लुगैयो जोंनि गामिनि खामानिफोरखौ बायोना बिनिखायनो टाउन सहराव आरामनो थाहैनो लुगैयो आरो सुबिदाफोराबो टाउन सहराव मोजां जायो ना गथ' गथाय फरायनाय बा मानाय स्कुलफोराबो खाथियाव थायो बिनिखायनो गामिनिफ्राय टाउनफोराव थाहैनो लुगैयो आरो खिसुमान मानसिफोरा खिसुमान आरो गामियावनो थागोन होनानैबो सानो बिनिखायनो गामिफोरावबो थायो बयनिबो गोसोआ एखे नङा सोरबा सोरबा टाउन सहर थाहैनो हायो जोङो जोंनि मानसिफोरा बिदिनो बयनिबो गोसोखौ बिदिनो टाउन सहराव बिदिनो थाहैयो आरो आरामनो बिदिनो गामिफोरावबो खिसुमान थानो मोजां मोनो बिदिनो न' बां रामा मा लुनानै साफानो गामिफोरावबो थानो हायो बिदिनो टाउन सहरावबो मानसिफोरा लुगैयो आरो थाहैनो बिनिखायनो टाउन सहराव थाहैनायफोरखौबो जों जेबो साना बयनिबो गोसोआ एखे नङा बयहाबो थानो लुगैयो गामियावबो थायो बिदिनो टाउनावबो थायो बिदिनो सोलाय सोल'वा सोलाय सोल' जायो आरो बेनिखायनो टाउन सहराव थानायखौ जेबो फाजाया आरो बेनो बिदिनो बिसोरबो थाहैयो